जेन्ना आमी समाजा भायर हांव जेन्ना भोंवलें तेन्ना भेदभावाचो परिणाम म्हाका केन्नाचो असो अणभव आयलो ना वायटपणाचो अणभव आजून तरी तसोय येवूंक ना जे बरे जे भोंविल्लें आसा ताच्या बद्दल सांगपाक शकता की असो अणभव जो आजून भेदभाव किंवां वायटपणाचो आजून तरी येवूंक ना म्हणजे अशें तरी आजून तरी केन्ना कांय जाल्लें ना